इण्डियन आइडल हम देखै छियै ये एकरामे गाना गाबै छै बहुत दूर दूरके बच्चा सब आबै छै जकरा मौका मिलै छै गाना गाबै जकरो सङ्गीत अच्छा रहै छै जे गाबैमे बढिआँ रहै छै जे गाबै छै तऽ सुनैमे अच्छा लगै छै तऽ से सब बच्चा जाइ छै ओतऽ बहुत बड़का बड़का लोक सब आबै छै ओकरा सामने गाना गाबै छै ओ की कहै छै ओकरा ऑडिशन दै छै ओ सब तऽ ओकरामे जे छै ओ सबके गबाबै छै गाना जब ओ लोग बहुत अच्छा गाना गाबै छै तऽ ओ सबके चुनै छै आओर ओ सबके चुनैके बाद टीवीपर हमरा लोग देखै छियै हमरा अर तऽ टीवीये पर ने देखबै तऽ टीवीपर देखै छियै कि गाबै छै तऽ हमहूँ लोग देखके सीखै छियै बहुत बच्चा छै जे जकरा गाबैके सौख छै लेकिन नहि पता छै कोना गाना छै तऽ ओ सबके माध्यमसँ देखै छै सीखै छै जानै छै आओर ओहो सब गाबै छै ताकि आगे जा करके ओ सब भी इण्डियन आइडलमे जा करके भाग लै ओहो गाबै ओकरामे जीतैके बाद बहुत सारा ओकरा गाना मिलै छै गाबै छै कमाबै छै नाम होइ छै नाम रोशन करै छै शहरके घरके गाँवके बस्तीके टोलाके सब जगहके नाम रोशन करै छै आओर खूब बढिआँ लगै छै देखैमे